आंनि फिसौनि गस्ला सुइतार बायनाया मोजाङानो आरो मोजां बिराद मोजांखौनो मोनबोदों जेबो आरो गिजि गिला आरो माबा हुजु ओंखारलाबायनायबो गैया आरो बेहाय मोजां बुस्थुखौनो मोनबोदों मोजां जिखौनो मोनबोदों आरो बायनाय जिखौ आरो मोजां नङाबालाय अबावथो लाबोनो मोजांखा मोजां जाखागोन